आं हॅलो हय कितें आसा काम आं हां साधारण शी कितली लांब लांबी कितली हा म्हळ्यार कितली आसा ती आं देडशीं मिटर आसा आं हां हां ओके आनीक काम कशें जायें खुर्चेन कांय कशें

आं हां हां हां हां म्हळ्यार म्हाका एक तें करपाक एक तीन ते चार तरी लॅबर लागतले आनीक हांव आनी मागे आनी एक गोवणो येता कित्याक तें काम आमगे मातशें बेगीन करपा आसता म्हणटगे आमी ते एकदम करता सो तुका एक आमगे कितें करता हांव हांव तुका अशे उरतले आं आनी चिरे तुमी कितें करतले तासून घेतले कांय हे आसतले तास नासतना आसतले हय हय डायरॅक्ट मेळटा आं आं हां तासले आसल्यार तो नाल्यार तासचे चिरें तासचे पडटा न्हू ते

बरें म्हणट हांव तुका एक डायरॅक्ट आमगे सगळो एकदम रेट सांगता तो तूं मागीर पळय म्हणळ्यार आयडिया योवपा एक सादारण शे आमगे दिसवाडो सगळ्यां धरून एक हांव अडेज हजार बसून करूं शकता सगळें धरून

आं तूं विचार करून सांग म्हाका एक फोन येता अर्जण्ट फोन येता मात्सो तो घेता हांव तूं मागीर सांग म्हाका फोन करून सांग आं आसा आमगे मनीस आसा हय आं बरें हय